ہمارے گاؤں میں شادیوں کا انتظام ایسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے لڑکی والے رشتہ ڈھونڈھتے ہیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی کہیں رشتہ ہوگا تو بتانا جب کہیں ان کو رشتہ پتہ چلتا ہے تو سب سے پہلے وہ لڑکا دیکھنے کے لئے لڑکے والے کے گھر جاتے ہیں وہاں پہ چائے پانی کا کچھ انتظام ہوتا ہے پہلی ملاقات میں اس کے بعد لڑکے کو دیکھتے ہیں کچھ دین لین کی بات ہوتی ہے دین لین کی بات ہونے کے بعد لڑکے والے لڑکی کا فوٹو مانگتے ہیں لڑکی کا فوٹو جب دیکھتے ہیں لڑکے والے اس کے بعد جب لگتا ہے کہ لڑکی ٹھیک ٹھاک ہے تو ایک ڈیٹ فکس کیا جاتا ہے کہ کہیں لڑکی کو باہر دکھا دیجئے تو اس کے بعد ایک دو دن کے بعد لڑکی کو کہیں ہوٹل وغیرہ میں دکھایا جاتا ہے اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ لڑکی ٹھیک ہے پسند آتی ہے تو پھر ایک ڈیڈ ڈیٹ فکس ڈیٹ فکس کیا جاتا ہے شادی کا جب شادی کا ڈیٹ فکس ہوتا ہے تو پھر دونوں طرف سے انتظامات شروع ہوتے ہیں لڑکی والے بھی انتظام کرتے ہیں لڑکے والے بھی انتظام کرتے ہیں لڑکی والے دہیج کا انتظام کرتے ہیں لڑکے والے زیور وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں اور باورچی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں اس کے بعد لڑکے والے بارات لے کے لڑکی والے کے یہاں گھر جاتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے ناشتہ کا انتظام ہوتا ہے لڑکے والے ناشتہ کرتے ہیں پھر نکاح کا پروگرام ہوتا ہے نکاح کا پروگرام ہونے کے بعد کھانے کا پروگرام ہوتا ہے جب کھانے کا پروگرام ختم ہوتا ہے تو شام میں لڑکا آنگن میں جاتا ہے آنگن کا اک رسم ہوتا ہے آنگن کا رسم ختم ہونے کے بعد آخر میں شام کے ٹائم لڑکی کی وداعی ہوتی ہے اس کے بعد لڑکی لڑکے والے کے یہاں پہنچتی ہے پھر صبح ولیمے کا انتظام ہوتا ہے ولیمے میں گاؤں والے کھاتے ہیں لڑکی والے بھی جاتے ہیں ایک دو لوگ اس کے بعد مہمان وغیرہ بھی آتے ہیں کھانا کھانے پھر اس کے بعد شام کے ٹائم مہمان سارے اپنے گھر چلے جاتے ہیں پھر ایک ہفتے بعد پھر لڑکی واپس اپنے میکے چلی جاتی ہے